हमारे गाँव के नजदीक एक ट्रैकिंग स्थल है जिसमें हमारे गाँव के बच्चे बुजुर्ग जवान सभी महिला पुरुष सभी ट्रैकिंग के लिए नित दिन जाते हैं बहुस सारे जो नौजवान बच्चे हैं वो नौकरी की तलास में ट्रैक पे दौड़ते हैं और बहुत सारे बूढ़े पुरान हैं या किन्हीं को कोई बीमारी है डॉक्टर ने सलाह दिया है आपको टहलने के लिए तो वो ट्रैकिंग स्थल पे जाते हैं तो ट्रैकिंग स्थल का स्वच्छ होना बहुत ही जरुरी है हम लोग प्रयास करते हैं ट्रैकिंग स्थल स्वच्छ हो वहाँ पे कोई मरा हुआ मवेशी ना फेंके रास्ता टूटा फूटा ना हो तो उस तरह से हम लोग प्रयत्न करते हैं जो ट्रैकिंग स्थल स्वच्छ रहे तो सप्ताह में एक दिन हम लोग स्वच्छता अभियान टैकिंग स्थल पे चलाते हैं वहाँ पे जो मरा हुआ मवेशी फेंकता है अगल बगल में वहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं नगर पालिका के ओर से एक गाड़ी आए और मरे हुए मवेशी को ले जाए जिससे वहाँ बदबू ना फैले और सुबह सुबह जब लोग ट्रैक पे आते हैं तो स्वच्छ हवा लेने के लिए आते हैं सुबह सुबह नौजवान बच्चे नौकरी के लिए दौड़ने आते हैं तो वहाँ पे मरा हुआ मवेशी रहता है कोई नगर पालिका के कचरा वहाँ पे डम्प करता है ये बहुत बड़ा समस्या हो जाती है तो हम लोग कोशिश करते हैं नगर पालिका ऑफिस में जाकर कि आप लोग ये कचड़ा यहाँ से उठवाइए आप हम लोग उससे भी नौजवान टीम जो है मेरा उससे खुद भी खुद से प्रयास करते हैं जो यहाँ का कचरा साफ रहे हम लोग सफाई अभियान चलाते हैं सप्ताह में कोशिश करते हैं जो हमारे जो किसान भाई हैं मारी हुई मवेशी को यहाँ ना फेंके कहीं एक एक जगह मवेशी का कहीं ठिकाना बनाए तो ट्रैकिंग स्थल का स्वच्छ होना बहुत जरुरी है